मध्य प्रदेश में सरकार बहुत सारे काम ऐसे कर रही है जैसे परिवहन सड़कें बनाना दूर संचार के लिए भी बहुत काम कर रही है ऊर्जा विकास के लिए भी बहुत काम कर रही है और सब स हो भी रहे हैं और जोर शोर से काम चल रहा है सरकार ने कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ की सरकार ने ये काम न करा हो सब दूर सरकार के सारे काम चल रहे हैं परिवहन के लिए वो सड़के हैं वो एक से एक अच्छी से अच्छी बन गई है दूर संचार का भी खूब बड़ा वो वो चल रहा है उससे भी अच्छा सब मिलन जुलाना लोगों का बात करना ये वो सारी दुनिया में बैठे बैठे लोग बात कर लेते हैं और सभी काम बहुत अच्छे चल रहे हैं मध्य प्रदेश सर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है